بریانی نان گوشت سموسا گاٹھی بریڈ بریڈ پکوڑا اور جو ہے آلو کی سبزی کدو کی سبزی اسی طریقے سے گجھیا اور